आं संनाय समाव ओंखामखौ दोआव सङो आरो ओंख्रिखौ सारायाव सङो आरो खोस्लिया खन्थिजों एरो आरो सं संखांनानै दो दोख्ला मानजियो आरो मानजिखांनानै थोरसि दोनग्रायाव जाबनानै दोनो बेफोरखौनो बाहायनो बाहाय आरो संसाराव बिदिया सोलिखायो बिनि थाखायनो जों बेखौ मावबाय थानांगौनि गोनां जायो होनना